हा अच्छा अच्छा हा ॿुधायो मूंखे चारि रजिस्टर खपनि ऐं पेन जो सेट खपे जंहिंमें गाढ़ी हुजे ब्लू हुजे ब्लैक हुजे ऐं कलर्स खपनि वाटर कलर खपनि ऐं पैंसिल वारा कलर बि खपनि ऐं जेका ॿारनि जे लाइ राइटिंग ठाहिण लाइ कापियूं ईंदियूं आहिनि उहे आहिनि तव्हां वटि हा माश्क उन उहे सिंधी हिंदी ऐं अंग्रेजी टिनी जी तव्हां वटि मिली वेंदी हा त उहे मश्क कापियूं खपनि जीअं उन्हनि जी राइटिंग ठही वञे स्केल खपे टेप खपे ट्रांस्पेरेंट बि खाकी रंग जो बि पैक करण जे लाइ ऐं त टेप वॾी हुजे भली हा अच्छा हा त कैमलिन ठीकु आहे सुठी कंपनी आहे उन जो मिली वेंदी हा पैंसिल रबड़ बि भली हुजनि हा हा इहे त ॿारनि जे कम जी शयूं आहिनि जी जी ठीकु आहे ओके ओके कॉम्पिटीटिव एक्ज़ाम जे लाइ अच्छा अच्छा त सिंधी में बि आहे न ऐं हिक जी किताब तव्हां वटि कॉम्पिटीशन वारा जीअं सिंधियुनि जी मंथली कोन आहिनि अच्छा हिंदीअ में आहिनि अच्छा अच्छा हा अॼुकल्ह छा जागे पियो इन भाषणी योजना खां पोइ माण्हुनि जो सिंधीअ में त उन नमूने जा पोइ हुजे किताब सुठो सक्सेस वेंदो माण्हुनि वटि चाव जगियो आहे सिंधी सब्जैक्ट आहे बिल्कुलु उहो तव्हां भले ॿुधाइजो ठीकु ठीकु अच्छा अच्छा ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु मां ॿुधाईंदसि ॿियनि खे बि ॿुधाईंदसि तव्हां जो वहिंवारु सुठो आहे कॉपरेटिव आहे ॾाढो त हिन करे तव्हां खे शुभकामिनाऊं त तव्हीं पंहिंजे हिन बिसनिस में वधीक कामियाबु थियो ऐं वधीक माण्हुनि खे पाण ॾांहुं छिके सघो थैंक्स शुकराना

घणी देरि थी